जोंनि गोदोनिफ्राय लानानै फुजा आबौ आबौनिफ्राय लानानै फुजा होबोनाय फुजानि माबाखौ बुङोबा बाथौ धोरोमखौनो होनजायो बाथौ बलिखौनो आबौ आबैमोनहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बाथौ धोरोमनि बलिनि फुजाया दिनै दाउसा फारौ होनाय जायो आरो लोख्खिफोरनो दाउसा फारौ होनाय जायो दाउ दावदै होनाय जायो आरो बिस'हरिनो बोरमा हा सोरबा सोरबा बोरमा दानो बेफोरबायदि होनानैनो जेनेबा फुजा होनाय जायो आरो अनेख फुजा दङ ब्रह्म फुजा दङ जों बर'नि मादावनो जों बेलेग बेलेग लानानै दिनै फुजा होबोनाय जायो जेरै ब्रह्म धोरोमोआव दिनै दाइरेक्ट जयग्य' जयग्य' होनाय जायो ब्रह्म धोरोमखौ जोङो फालियो सोरबा सोरबा ब्रह्म धोरोमाव बिदिनो प्रसाद पानि लानानै दाइरेक्ट जयग्य' सावनानै फुजिनाय जायो आरो मन्दिरफोरावबो आजिखालि थांनानै खुलुमनाय जायो बर'फोरनाव अनेख खुलुमनाय हुदाफोर दङ जेरै दमासिआव दमासि फोरबोफोराव गोथै गोथांफोरनो सिथाव एन्थाप फिथा अनेख ओंखाम ओंख्रि बेदर संनानै बावो आरो बायदिसिना सावनानै जायो फालियो जायो लोङो बेफोरबायदि फालिनाय जायो जेरै बैसागु बोथोरावबो बेफोरखौ फालिनाय जायो जौ बेदर लोङो रंजा बाजा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि फालिनानै जोङो हगार हरनाय जायो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय थायो आरो दिनैसिमबो सोलिबोगासिनोबो दङ दिनैसिम फुजा पानियाव जों अनेख माने धोरोम बेलेग बेलेग लानानै बयनिबो धोरोमनि फुजिनाया एखे नङा दिनै जुदा जुदा बयनाबो नेमआ एखे जाया बिदिनो लानानै जोङो फुजियो फुजिनायखौ नुनो मोनो आरो फुजिलांबाय थागोनबो बर'नि नेमखौ लानानै दिनैसिम अनेख हुदाखौ बिदि नुनो मोननाय जायो